असां सिंधी जॾहिं पाकिस्तान मां आयासीं तॾहिं असांजी भाषा शुद्ध सिंधी हुई पर हाणे हिते अचण खां पोइ सभिनी शहेरनि जी भाषा मिक्स थी वेई आहे जीअं की गुजरात में पंहिंजी भाषा में गुजराती था मिक्स कनि ऐं त्योहार बि हितां जा अलॻि थी विया आहिनि पर असां त पंहिंजो त्योहार बि जीअं की चेटीचंड चालीहो वॾी धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं असां जंहिं शहर में रहूं था असां उतां जा बि त्योहार मल्हाईंदा आहियूं पर असां पंहिंजे सिंधियुनि त्योहारनि खे वधीक महत्वु ॾींदा आहियूं असांजा ॿार बि हुतां जा शहरनि जा त्योहार मल्हाइनि था जीअं की गुजरात में माता जा नोरतन खे वधीक महत्वु ॾींदा आहिनि त सिंधियुनि जा ॿार बि गरबनि में हिसो वठंदा आहिनि तॾहिं वधीक सिंधी भाषा ते थोरो वधीक प्रभाव पियो आहे